کرونا کی وجہ سے بچے لوگوں کی پڑھائی میں بادھا آنے کے کارن اسکول وغیرہ جو ہے جانا بند ہو گیا تھا اسی وجہ سے سرکار نے ایک آن لائن پڑھائی کا ویوستھا کیا جس میں جو ہے بچے لوگ جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی یہ بچے لوگوں کے حق میں بہتر ہوا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے آن لائن پڑھائی کرنے میں ہمیشہ وہ اس کو دیکھتے رہنے میں مطلب جو آن لائن میں پڑھائی ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے کارن جو ہے اس کے آنکھ کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے تو سرکار کو یہ ویوستھا کرنی چاہیے کہ میرے سمجھ سے یہ بہتر جو ہے پہلے والا پڑھائی جو ہے زیادہ بہتر تھا چونکہ اس میں جو ہے لوگ اتنا آنکھ کے اندر اتنا جو ہے بیماری نہیں ہوتی تھی جتنا کہ اب پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے تو وقتی طور پر تو وہ ٹھیک تھا چونکہ کرونا کال تھا لیکن اب تو ایسا کرونا کال والا معاملہ اب ہے نہیں تو اب سرکار اب اس کے لیے جو ہے جس طرح سے پہلے ہو رہا تھا اسی طرح سے ہونا زیادہ بہتر ہوگا اب اس کے لیے جو ہے کوشش کرے حکومت کہ اسی طرح سے کیا جائے